जहाँ तक रहलै ई चित्रकलाके बारे मे चित्रकलाके बारेमे तऽ पूरा अभी जहाँ तक देशमे पते छै जे मिथिला पेन्टिंग बहुत ही अच्छा काम कय रहल छै आओर बहुत ही अच्छा मतलब पेंटिंग कऽ दय रहल छै सरकारके ओकर आओर जहाँ तक रहलै मूर्ति कला तऽ हमरा गाव सभमे मूर्ति बनै छै माटि के जेना दुर्गा पूजा छठि तकर बाद सऽ सरसती पूजा के मूर्ति आओर काली पूजा के मूर्ति ई सभ बनै छै मूर्ति आओर माटिक बर्तन के जहाँ तक रहलै तऽ ओ कुम्हार के जेना बनै छै कुम्हार बनबै छै माटि के बर्तन जेना घौर बनबै छै तऽ साफ सुथरा माटि के बर्तन भेलै मटकुड़ी ई सभ बनबै छै जेकि दही पौड़ैमे बहुत ही उपयोगी होइ छै ओकर सभके दही ने बहुत ही स्वादिष्ट होइ छै आओर एहि सभ लए कऽ ने चित्रकला जे चित्रकला तऽ बुझिते छियै जे बहुत बढ़िऑं छै आओर कपड़ा के ऊनक कपड़ा ओतऽ आइ कालहि सभके घरमे माँ दादी ई सभ ऊनके स्वेटर आओर ई सभ बुइँते रहै छै तरह तरहके बहुत ही अच्छा अच्छा डिजाइन के सुइटर सभ बुनै छै अओर सुइटर जेकि मार्केटमे ओहिमे ओहिसँ बेहतर सुइटर उपलब्धे नहि छै जेहन बुनै छै किएकि हाथ के रहै छै खुद के बुनल रहै छै